मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया समानता के अधिकार के अनुसार सभी नागरिक अपने स्वेच्छा के अनुसार अपना कार्य कर सकता है और वह किसी की जोर जबरदस्ती में आकर कोई कार्य नहीं कर सकता जो नागरिक की जो मर्जी हो वह वह अपना कार्य करने में सक्षम रहता है बिना किसी गलती के वह अपना कार्य कर सकता है और बिना किसी रोक टोक के वह अपने कार्य करने में निसंकोच कर सकता है अगर कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए कहा तो उस पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी गई है अगर जो ज्यादा जबरदस्ती कर किसी व्यक्ति के हाथ कोई कार्य कराता है तो उस पर धारा लगा कर उसे अरेस्ट करवाया भी जा सकता है और उस व्यक्ति की जमानत करने में भी काफी परेशानियाँ होती हैं इसीलिए सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे मौलिक अधिकारों के अनुसार समानता के अधिकार में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं चाहती है और बिना किसी संकोच के हम अपने कार्य को बिना किसी कठिनाई के सम्पन्न कर सकते हैं और हम हमारे हिसाब से रह सकते हैं हमारे हिसाब से पहन कपड़े पहन सकते हैं हम हमारे हिसाब से अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं कोई किसी पर किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करता है और इसी प्रकार से हम अपने कार्य करने में सक्षम रहते हैं इस वजह से हमें किसी की कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पडता है ना ही किसी से कोई परेशानी दिक्कतें मोल लेनी पड़ती है हम अपने कार्य को अपने हिसाब से ही सम्पन्न करने में सक्षम रहते हैं इस प्रकार से राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करके अपने सत्ता के अनुसार समानता के अधिकार दिए हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी के सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपने बारे बिना किसी संकोच के पूर्ण कर लेंगा और कोई भी परेशानी होने पर उसे राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाएगा